यह हलो जी नमस्कार सर जी मैं मनीष बोल रहा हूँ सर फिर क्या आप डायरेक्टर बोल रहे है आर एस एम स्कूल से हाँ डायरेक्टर सर मेरे से अटेंडेंस सर बहुत कम है सर

सर मैं क्या बीमार बीमार हो गया था सर बहुत सर ज़्यादातर बीमार ही रहता हूँ सर इसलिए हाँ सर मैंने ऐप्लिकेशन भी दी थी सर मैंने ये कारण बताया था सर स्कूल में नहीं सर ऐप्लिकेशन तो मैंने टाइम टू टाइम बराबर दी है सर सर प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल सर ने बोला कुछ की अप्लिकेसन टाइम टू टाइम देना तो हम खुद मैं एडजस्ट कर लेंगे

ओके सर तुम अब सिर्फ इस समय टाइम से स्कूल आ जाया करूँगा सर हाँ सर सर आप देख के बता सकते है क्या मेरी कितनी अटेन्डन्स कम पड़ रही है सर हाँ सर आप देख के बता दीजिएगा हाँ सर और सर फर्स्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बारे में क्या बता सकते हैं सर मैं आया नहीं था तो मेरे सर फर्स्ट टेस्ट मिस हो गया था क्या आप मैं वापस से वो दोबारा दे सकता हूँ क्या फर्स्ट टेस्ट ओके सर क्या आप मुझे कोचिंग बता सकते हैं या फिर जहाँ आपके कोई जान पहचान हो या फिर आप कोचिंग कराते हो सर कुछ नहीं सर मैं स्कूल ही तो नहीं आया ज़्यादा यही तो प्रॉब्लम है ओके सर थैंक यू सर धन्यवाद